असां हिता कटनीअ खां ट्रेन पकिड़ी सिदो पिपरीअ लाइ पिपरीअ खां पोइ असां पंचमढ़ी पंचमढ़ीअ में नाओ वाओ सभु कईसीं सूर्य ॾिठोसीं पंचमणी में असां पूरो पंचमढ़ीअ में असां नाओ कई नाओ जंहिंमहिल करे आहिया त ॿ टे दोस्त यार हुया हिकु दोस्त नाओ में किरी पियो पोइ उनखे खाणण लाइ असांखे ॿ टे घंटा लॻी विया सम्झी वियो हो नयो नयो हुयो वेचारि डके पियो की मां नाव में किरिया पर ठीकु आहे जेको सुठो थियणो आहे सुठे लाइ थींदो आहे पोइ उनखे असां खयोसि कीअं बि करे भई नाव में भई तव्हां घुमी आयासीं वरी असां वियासीं अॻिते वरी असां वियासीं ओॾे हिन खां पोइ असां वियासीं एॾे ऋषिकेश इहे असांजो छा थींदा आहिनि ले ऋषिकेश वियासीं सिए घुमियासीं वरी वियासीं आगरा आगरा ताज़महल घुमियासीं बढ़िया उते रहियासीं हिकु ॾींहुं उते ॾिठो बढ़िया आगरा जो माहोलु चारो तरफ बढ़िया माहोलु पियो विच में नंदी ऐं बढ़िया पूरो संगमर जो शाम जो ॿी लाइट ॾींहुं जो ॿी लाइट कलर चेंज थिए पियो परिते खां ॾिसा पियो था आगरा में वरी विया दिल्ली दिल्लीअ में सभु घुमियासीं बढ़िया पकिड़ी हिकु बजे कुतुब मीनार ॾिठी कुतुब मीनार में माहोलु ॾिठो पूरो कुतुब मीनार में माहोलु लॻियलु हो वरी इंडिया गेट वियासीं इंडिया गेट घुमियासीं पूरे इंडिया गेट में फोटू वोटू खिचिया वरी विया लोटस टेंपल वरी ओॾे घुमियासीं सभिनि हंधि बढ़िया पूरो लोटस टेंपल वरी राधा कृष्ण मंदिर सभु घुमियासीं बजरंग बली मंदिर सभु हंधि घुमिया वरी हो असांजो गुरू नानक शा मंदिर उहे घुमियासीं बढ़िया वरी लाल क़िलो घुमियासीं सभिनि हंधि घुमी घुमी महात्मा गांधी इंदिरा गांधी गांधी जी उहा आहे महात्मा गांधीअ जी समाधी घुमी आयासीं सभु घुमी आयासीं वरी वियासीं असां ओॾे इन खां पोइ असां वियासीं ओॾे एॾे ए हरिद्वार वरी हरिद्वार में घुमी आयासीं हरिद्वार में ॿ ॾींहं रहियासीं वरी उते लक्ष्मण झुलो घुमियो नाओ कई सभु ॾिठो हुते घुमी आयासीं सभिनि हंधि घुमी आयासीं वरी इन खां पोइ असां वियासीं ओॾे ऊटी ऊटीअ में वरी बरफ़बारी कई सभु कई उते ॿ टे ॾींहं रहिया पर थदकार उते ॾाढो उते सर्दी थी वई सभिनि ॿार बच्चनि खे वरी त असां हली आयासीं सभु कयो हुन खां पोइ वरी असां सभु घुमियासीं वरी वियासीं असां गोआ गोआ में वरी सभु घुमियासीं गोआ में जेके बीच आहिनि बीचनि ते सभिनि हंधि घुमिया ॿ टे ॾींहं गोआ में बि रहियासि बीच वीच सभु घुमी करे ऐं हुते सभु करे करे पोइ वरी असां आयासीं बॉम्बे बॉम्बे वियासीं वरी एक्सल वल्ड एक्सल वल्ड घुमियो वरी वियासीं पार्क पार्क वार्क सभु घुमियो ॿ टे ॾींअं हुते बि रहियासीं सभिनि हंधु घुमी आयासीं सभिनि हंधि ओके